अ सरपंच साह्ब बोल्ला नै अंऊ में मौलवी बोल्ला ना में इद्धर गै बल्लु चक्क दा ते साढ़े इद्धर चोर आया ते असें उसी फड़ी लेआ ते हून तुस सनाओ केह् करचै की जे साढ़े साढ़े जेह्के स्हाबै कन्नै साढ़े धर्म दे स्हाबै कन्नै असें एह्दे हत्थ बड्ढी ओड़ने जे थुआढ़ी किश राय ऐ ते तुस दस्सी ओड़ेओ गल्ल हीरानगर थाने दी निं ऐ गल्ल एह् साढ़े इत्थेै चोरी कीती दी ते साढ़े इत्थें इयै स्हाब ऐ कि कोई चोरी करदा ते ओह्दे हत्थ बड्डी ओड़दा ते चलो थुआढ़ी गल्ल होर ऐ पर एह् चोर कियां एह् ना शर्म निं आनी एह् अज्ज इंया जेल पाई ओड़ो इनें कल्ल बेल पाइयै बाह्र निकली जाना फ्ही चोरी करनी इक्क बारी हत्थ बड्ढी ओड़गे भी परतियै नना करदे चोरी एह् चलो थुआड़ी गल्ल बी ठीक ऐ सरपंच साहब एह् जो तुसेंगी ठीक लगदा उऐ करना तुसेंगी